महाराष्ट्रा राज्य में स्वास्थ के वठी वि विकासु थीए वेठो जीअं त असां ॾिठो की अगरि की हिकिड़ो कोरोना महामारी अची वई हुई ऐं हुनजी बि वैक्सीन असां ॻोल्हे वरिती ऐं रीसर्च करे करे असांखे हुनजी बि वैक्सीन मिली वई जीअं त असांखे उ वैक्सीन हंयो त असांजो स्वास्थ सुठो रहंदो असांखे को कोरोना महामारी हिट नथी करे सघे ऐं हाणे महाराष्ट्रा राज्य अञा बि स्वास्थ्य जे लाइ विकासु करे वेठी जीअं त हाणे असांजे शहर असांजे शहर क क कैन्सर जी बीमारी ते बि रीसर्च करे वेठो जीअं त असांखे कैन्सर जा पेशंट बि पेशंट जा बि इलाजु करे था सघू हाणे बि कैन्सर जो इलाजु थिए वेठो पर ओहड़े हद ते नथो थिए की जीअं में सभिनिनि खे बचाए सघूं ऐं हिन करे हाणे कोरो कैन्सर जी बि वैक्सीन ॻोल्हियूं था